हम जखन बंबइमे रहै छलहुँ अपना ड्यूटीपर मे तऽ हम देखलहुँ जे सामनेमे ड्यूटी करै छलहुँ आ सामने सामने देखलियै जे दूनूटा बाइकवला एलै लेकिन फोर व्हीलरके क्रोसिंगसँ यानि अहाँके ओ निकलि गेलै आ एकटा जे छलै सामनेवला पियक्कड़ छलै वज्र ओ आबि कऽ सामनेमे ठोकि देलकै सीधा मस्तक ओकर फाटि गेलै मस्तक फटलै हमसभ ड्यूटीपर मे ओ गेलहुँ देखल नहि गेल अपना रुमालसँ ओकरा पूरा ब्लडके बान्हि छेकि कऽ बैसेलियै पानि पियेलियै पुछलियै कि जे की हाल माँ कहलकै जे सर फाटि गेल छै दोसर कहलक निचुलको यानि फाटि गेल छलै हँ जान हली आ ओकरा कहलियै हॉस्पिटल लए जायब तऽ हॉस्पिटलो यानि की नहि हमरा दे अपना ड्यूटी तऽ हम करै छियै केकरो अपना दोसरके पक्षमे रहै छियै अपन केलहुँ तऽ जे हमरा आदेश भेटतै ओतबी करबै ओहिसँ ज्यादा नहि करबै तऽ हम ओकरा बेचाराके नहि लए जा सकलियै लेकिन किनको हाथे हम कहलियै कि ई मरीजकेँ हम ओतय तक पहुँचबा दियै तहन दू गो आर साथी छलै एगो आजू बाजूवला हुनका कहलियै सरकार हे कनी हिनका जे छै जगहपर मे कनी पहुँचा दियौ डॉक्टर लगमे बेचारा बैंडेज तैंडेज धए कऽ आयल तऽ हमरा बादमे आयल तऽ बड़ा नम्रतासँ हमरा अथी करैत सर अहीँ छलियै जे एना एना सम्हारलियै बचि गेलियै हम कहलियै एनाही होइ छै आइ हम अहाँके साथमे भेल आ काल्हि हमरा साथमे हैत ओ जे हम यानिकि देखलहुँ घटना आ किछु दिन महीना दिन तक हमरा अन्दर अन्दर ओ आँखिक देखल घटना रातिके सुतलो रहै छी तऽ याददाश्त आबैत रहैए जैँ अइ तरहके घटना भेलै आ उएह घटना भेलै जे एक दिन हमहूँ ओहि बातकेँ दिमागमे चलिते छलै हँ हमहूँ बाइकपर मे छलहुँ हेँ एक दिन कतहु हम विदा भेलहुँ तऽ ओ हमरा सड़केपर मे अचानकसँ यानि दिमागमे ओ बात एलै एहन भेल जे हमहूँ ओहि साइकिलवलाके ठोकि देलियै उएह याददाश्त लए कऽ तऽ याददाश्त ई बहुत खराब हमरा एखन पीछाँ पड़ल यए हम देखै छियै अपना आपमे ई बातकेँ निकालैके कोशिश करब सेहो नहि निकलै छै बार बार घूमि फिरि कऽ अहाँके उएह घटना हमरा मोनमे आबैत रहैए कखनो कालकेँ होइत रहैए जे गाड़ी नहि चलाबी ई घटना सुनि कऽ लेकिन मजबूरी एगो इंसानके एहन होइ छै जे विवश कए कऽ ओहिपर मे चलय पड़ै छै चल आ करय पड़ै छै लेकिन ईसभ याददाश्त आदमीकेँ अगर भऽ जाय देखी तऽ एकरा जहाँतक होइए बिसरिए जाय किआक तऽ ई हमरा अहाँके जे छै ने कतहु जेबै ने तऽ दिमागमे ई चीज बराबर खुटकैत रहै छै जे बाबू ओ देखलियै ओकरा ओना भए गेलै ए बाबू कहीँ हमरा साथमे एहन नहि भए जाय ओ दिमागमे अगर भ्रमित भऽ गेल भ्रमण भऽ गेल ने तखन ओ बुझिऔ जे हमरा अहाँके लिए बहुत हरदम कष्टदायक रूपमे रहै छै रहब ने तऽ कखनो कालके अपने आपमे मन विचलित भए जायत जे नहि हमरा साथमे ई घटना नहि भए जाय हे किओ कहै छै जे हे गामके कहै छै जे बिलाड़ि रास्ता यानिकि काटि देलक बाबू नहि जायब किआक तऽ यानि की घटना भए जाइ छै आयँ ई बात सभ अगर अपना मोनमे ठनने रहि गेलहुँ तऽ